अ अबाव दं नोंलाय फैगौ बैसागुनि थाखाय मा मा राहा खालाम लाहार फाहार खालामदों नोसोर गामिया अ नोंबो सोलोंगासिनो दं नामा मोसानो अ नोङो थारमानि नोंसो मोसागोन ना ओरैनोसो मोसागोन फेनेल नाङा लासिनो अ अ माबायदिहाय मोसागोन गामि बेरायगोन ना जायगादाबसेआव मोसागोन अ बेयो दान अ दा गामि गामि हाबनानै माबा मोनसे लागोन ना जुमाइसो मागिगोन माइरं फैसा हरबा फैसा लागोन नामा अ बेखै मा खालामगोन नोंसोर उनाव बे फैसाखौ माइरं खौलाय फानगोन बेदर फिसाखौ एसे जानो हागोन ना मोसाग्राफोरा नखरफे नखरसेआव साबेसे खरै सेयार दं नखराव साथामखा साथामबो नोंसोरो हौवा हिन्जाव मोसा हैगोन ना मागोन हौवा हिन्जाव ज ज ज ज हान्जायै मेथाइया बा बाथौ आरज ना बायदिसिना बैसागु मेथायजों मोसागोन मेथाइआ मा मा खनगोन बैसागु ना बैस दोंबेसे दं मेथाइआलाय दोंबेसे दं मेथाइआ हा मा माखौ लादों मेथाइआ

अ बिनिफ्राइ

बिनिफ्राइ अ आमफ्राइ दंबाव नामा दंबावो दंबावो ना गैला आमफ्राइ अ नोंसिनि बे मोसाग्रायाव जुमाइ लोंग्राफोर दं नामा अ बेसोर नांलायो ना नांलाया जुमाइ लोंग्रा जुमाइ लोंग्राफ्रा नांलायो नामा